हा मां डांस में ॾाढी मुंहिंजी रुचि आहे त इन करे सोशल मीडिया ते मां डांस रील्स ॾिसंदी आहियां शॉट्स ॾिसंदी आहियां ऐं उन जे हिसाब सां डांस करण जी कोशिश बि कंदी आहियां मुंहिंजा इलाही पसंदीदा डांसर्स आहिनि सोशल मीडिया ते जिन खे मां ॾिसंदी आहियां उन्हनि में आहे जीअं रैमो डिसूज़ा गीता मा गणेश आचार्य सरोज खान ऐं सभ खां वधीक जंहिं मूंखे प्रेणा ॾिनी आहे उहा आहे सुधा चंद्रन हुन केतिरियुनि परेशानियुनि में पंहिंजो कमु ज़ारी रखियो डांस ज़ारी रखियो हिक दुर्घटना में हिक म एरी स्थिति थी वई जो उन खे ऐं पंहिंजो पेर विञाइणो पियो पेर कटाइणो पयो पर तॾहिं बि हुन डांस खे पंहिंजे आजीविका जो साधन ठाहियो ऐं दुनिया जे मंच ते पंहिंजो पाण खे साबित कयो त मनोबल ऐं आत्मविश्वास जे अॻतो शारीरिक कमी जो कोई बि वजूद न आहे इनीअ करे मां सुधा चंद्रन जी त ॾाढी वॾी फैन आहियां मां ॾाढो तंहिंखां पोइ सरोज खान जेका आहे उनीअ बि इलाही परेशानियूं झेले करे पंहिंजे पाण खे इन मुकाम ते आंदो गणेश आचार्या हेॾो भारी शरीर हुजण खां पो बि हुन डांस खे पंहिंजो आजीविका जो साधन ऐं ॾाढे वॾे सुठे मुकाम ते पहुतो अॼु उन जो नालो हिकिड़ो मकबूल डांसर जे रूप में सुञाणो थो वञे